हलो तो बताइए मतलब आपको कौन कौन सा फल चाहिए सर देखिए सर मेरी बात सुनिए जैसे कि मान लीजिए इस टाइम अँगूर आपको चाहिए तो जैसे अँगूर देखिए दो प्रकार का है जैसे कि एक काला अँगूर है और एक ये अँगूर है तो जैसे कि मान लीजिए सेब देखिए सेब भी दो प्रकार का है जैसे कि एक छोटा सेब आता है एक बड़ा सेब आता है कीवी फल भी मान लीजिए वो तो सबसे फल है हाँ तो सर मान लीजिए देखिए कि इस टाइम इस टाइम अँगूर का रेट अस्सी है अस्सी रुपया के जी और सेब का रेट एक सौ बीस रुपया के जी है सर आप आप बातुर लेंगे सर न तो आपको बातुर मिल जाएगा कम रेट से लगा देंगे और उसको देखिए हमारे यहाँ जैसे कि पैक वैक भी पूरा हो जाएगा ऐसी बात नहीं है कि नहीं पैक होगा हम लोग देखिए हम लोग यहाँ बहुत लोग आते हैं तिलक ब्याह वाले भी आते हैं हम लोग का बहुत बड़ा दुकान है और आपको जो भी मिलेगा सब नम्बर ही नहीं कि उसमें गला रहे नहीं सड़ा रहेगा ऐसी कोई बात नहीं है हाँ तो सर आपको जो भी चाहिए जैसे कि मान लीजिए अँगूर भी दो प्रकार का है जैसे एक एक काला कलर का आता है एक ये आता है और केवी फल भी आपको मिल जाएगा केवी फल का इसमें इस टैम रेट है दो सौ बीस रुपये के जी सर आपको जैसे कि मान लीजिए तिलक में ले जाना है तो अच्छा अच्छा ले जाएँगे तो ठीक रहेगा न अब अलग अलग ले थोड़ो नही ले जाएँगे

जैसे मान लीजिए केला हो गया केला भी केला भी मान लीजिए जैसे कि तीस रुपया उसमें तीस रुपये दर्जन है एक चालीस रुपया दर्जन है ऐसे ऐसे केला है आप आप जो भी सर जे देखिए जैसे आप अपने लड़की का सर शादी फेक्स कर रहे हैं तो अब अच्छा अच्छा फल न देंगे इसमें सड़ा गड़ा तो देंगे नहीं तो आप आइए हमारी दुकान पर और आइए आपको हम रेट बता कर आपको एकदम भाव से लगा कर पैक भी करा देंगे वहीं पर क्या करना है देखिए जैसे कुछ कुछ जगह होता है कुछ लोग रखे रहते हैं दुकान में तो उस पर पानी मारते हैं सब लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसे व्यवस्था नहीं हम लोगों के यहाँ सारा सिस्टम फ्रीज में रहता है एकदम आपको एक भी फल नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर हम लोगों का देखिए जो भी फल लेंगे एकदम नम्बर एक है ऐसी बात नहीं है कि नहीं जैसे कि उसमें प्रॉब्लम हो लेकिन देखिए कुछ कुछ जो हैं दागी जैसा लग जाता है काला काला कलर का दागी लग जाता है लेकिन हम लोगों तो वो भी बात नहीं हम लोगों का थोड़ा सा दागी लगेगा सब फेक जाएगा हम लोगों के यहाँ सब नम्बर एक अब चीज मिलेगा आपको नम्बर एक अँगूर मिलेगा नम्बर एक सेब मिलेगा नम्बर एक केला मिलेगा हाँ सर हर चीज नम्बर एक मिलेगा ये नहीं कि नम्बर दो का काम नहीं होता है अब आपके ऊपर है आप जो भी लें जो फल लेना पसंद करें फल जी जी ये दुकान सर दुकान दुकान सर हमारी हमारी आठ बजे के बाद खुलती है नौ बजे खुल जाती है और शाम को पाँच बजे बंद हो जाती ठीक है सर ठीक है सर आप एकदम आराम से आइएगा सर कोई दिक्कत